हैलो कालू केह् हाल ऐ बस केह् करा ना यरा अंदर केह् कराना आं कुदै पार्के ई चक्कर लाई औने आं कुदै गेड़ी मारी औन्ने आं यार जन्ने आं कुदै अग्गें पिच्छें साढ़े उधमपुर जेह्का ओह् जखैनी पार्क जन्ने आं अज्ज मौसम बी शैल ऐ रोमांटिक मौसम सुहाना मौसम में ते तोह् गै जाना बाकी उत्थें दिक्खी लैगे कोई इक्क अद्धा तू सनाऽ तोह् कैलूं निहां बेह्ला होना ते फिर किन्ने बजे हारे आवां फिर बे नौ बज्जी गै ऐहीं उट्ठेआ निं तूं फुलके निं खाद्धे तोह् अं ते चंगा तूं यरो चल कोई गल्ल निं चलने आं फिर केह् सोचेआ भी जां भई में सोचा ना जन्ने आं सूला पार्क बाऽ में साबन निं लैना ई साबन पिच्छली बार बी लैते दा हा ते लाया तोह् ते उसी बाल गै बाल लग्गी दे उसी अपनी अपनी चाक्की पैह्लें सनाई ओड़ना बे न्हौना गै ताहीं चलने आं साढ़ी खड्डा जन्ने आं नेईं ता अम्बी लंग्गा जन्ने आं नेईं तां आं ओह् सोह्ना पार्क ई ऐनी आं लोग बी बड़े आए दे होंदे पार्क सोह्ना उत्थें बड़े लोग आए दे होंदे ते मंदर बी ऐ उप्पर पार्के कन्नै ते कन्नै इक्क कम्म करगे नी आं ओह्बी ठीक ऐ मम्मी अपनी गी पुच्छी लैओ नेईं तां सारे जन्ने आं फैमिली चलने आं पूरे अं आं चल भी रेडी हो में निकलना ठीक ऐ ठीक ऐ फिर खरी